ماہی گیری کے لیے مختلف قسم کی کشتیاں استعمال کی جاتی ہیں اور یہ ان کے سائز ساخت استعمال کے طریقے اور پانی کی قسم میٹھا یا کھارا کے مطابق ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں یہاں چند عام اقسام بیان کی جا رہی ہیں ڈونگی یا چھوٹی کشتی استعمال جھیلوں ندیوں یا کنارے کے قریب ماہی گیری کے لیے خصوصیت چھوٹی ہلکی عام طور پر لکری یا فائبر کی بنی ہوتی ہے ہاتھ سے چلائی جاتی ہے چپو یا چھوٹا موٹر لگا ہوا ہوتا ہے پھرق سادہ اور سستی زیادہ گہرے پانی میں استعمال نہیں ہوتی موٹر بوٹ استعمال درمیان فاصلے کے ماہی گیری کے لیے ہے خصوصیت انجن سے چلنے والی تیز رفتار تھوڑی بڑی ہوتی ہے فرق زیادہ فصلیں اور تھوڑا خراب موسم برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے ٹریولر استعمال گہرے سمندر میں بڑے پیمانے پر ماہی گیری کے لیے خصوصیت بڑی کشتی جدید آلات جیسے جی پی ایس فش فائنڈر ریفر ایجریٹرز اور جال کے خودکار نظام سے لیس پھرق تجارتی سطح کی ماہی گیری کے لیے استعمال ہوتی ہے دونوں یا ہفتوں تک سمندر میں رہ سکتی ہے کینو ندی یا جھیلوں میں ہاتھ سے چلنے والی ماہی گیری پتلی ہلکی عام طور پر چپو سے چلائی جاتی ہے سادہ ڈیزائن خاموش چلتی ہے اس لیے جھیلوں مچھلیوں کو نہیں ڈراتی کٹا ماران استعمال جنوبی بھارت یا ساحلی علاقوں میں روایتی استعمال خصوصیت دو یا تین بانس یا لکڑی کے پیندوں پر مشتمل بیچ پر کھینچنے کے لیے آسان پھرق سادہ مگر مؤثر ڈیزائن عموماً روایتی جالوں کے ساتھ